हम लोग नास्ता में बनाते हैं पोहा पास्ता चौमीन समोसा और और बनाते हैं पराठा चाय के संघे पीते खाते हैं और कैसे बनता है चौमीन को हम लोग उबालते हैं उबालने के बाद उसको जब बफ़ जाएगा और उसको प्याज में प्याज लहसुन मिर्चा से फ्राइ करेंगे उसको उसके मसाले टमाटर डालेंगे मसाला भी घोल के डालेंगे और उसको भी डालेंगे उसको भी बफ़ा देंगे उसको भी उसमें डाल के एकदम मस्त बना देंगे चटनी के साथ खाते हैं और समोसा बनता है आलू उबाल लें मटर भी उबाल लें उसको मेजकर तड़का मार दें और मैदे की मैदे सानकर उसको फुला के उसको बेल लें फिर उसमें डालें फिर उसको तल लें फिर उसके उसको तलने के बाद उसको हम लोग खाते हैं बहुत अच्छा लगता है और और हम लोग पास्ता भी बनाते हैं पास्ता को उबाल लेते हैं प्याज लहसुन मिर्चा अदरक लहसुन धनिया इन्हीं सब मिक्स करके उसको अपन बनाते हैं चटनी भी बनाते हैं चटनी भी सब बना के खा लेते हैं और और पकौड़ी बनाने की विधि में हम लोग बनाते हैं बेसन प्याज आज लहसुन जवां जीरा और मसाला और हल्दी इतना सारा ऐड करके उसको बनाते काढ़ते हैं फिर चटनी छौंकते हैं चटनी को हम लोग लहसुन मिर्चा प्याज़ से तड़का मारते हैं चटनी भी बनती है और चटनी के साथ मिलाकर हम लोग खाते हैं